अगर मैं पंजें नम्बरें दी गल्ल करां तां जेह्के नम्बर दस्सें शा लेई'र दस्सें लक्खें च औंदे न तां पैह्ला नम्बर एह् ऐ जियां पंज सौ आई गेआ ते दूआ नम्बर आई गेआ पंज ज्हार त्रीआ नम्बर आई गेआ अस्सी ज्हार चौथा नम्बर आई गेआ इक लक्ख ते पंजमां नम्बर आई गेआ सत्त लक्ख